जित्थै तक्कर जित्थै तक्कर तअल्लुक ऐ मेरा डोगरा होने दा ते मिगी डोगरा होने उप्पर पूरा गौह् ऐ गौह् मसूस करना में आखना कि मिगी भगोआन नै इस धरती डुग्गर धरती उप्पर पैदा कीता की जे हमेशा आदमी गी अपनी जनम भू जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी प्यारी लगदी ऐ होर असें गी बी साढ़ा डुग्गर प्रदेश जेह्ड़ा बड़ा मता प्यारा लगदा ऐ और डोगरा होना इक स्वाभिमान आह्ली गल्ल ऐ तुस दिक्खो कि भारती फौज च बी इक डोगरा रैजिमेंट ऐ जेह्दे कारनामें दी अगर अस गल्ल करचै ते उ'नें बड़े अच्छे अच्छे कारनामें जेह्ड़े न कीते दे न डोगरा रैजिमैंट नै जेल्लै अस उं'दे कारनामें दे बारे च सुनने आं कि डोगरा रैजिमैंट नै फलानी जगह् एह् कीता फलानी जगह् एह् कीता तां उसलै असें गी गौह् मसूस होंदा ऐ कि यार अस बी डोगरे आं और ओह् साढ़े वंशज न जेह्ड़े साढ़े आस्तै इन्ना किश करै'रदे न तुस मियां डीडो कोला लेइयै गुलाब सिंह कोला लेइयै अज्ज तक्कर दिक्खो कि डोगरें ब्हादरी दे शोर्य ते वीरता दे कम्म जेह्ड़े कीते न तां जेल्लै उ'नें लोकें दे अस गल्लां सुनने ना ते उं'दे बारे च कोई क्हानियां सुनने तां साढ़ा खून जेह्ड़ा ना अपने आप बोआले खंदा ऐ कि यार असें गी बी मौका लग्गना चाहिदा अस बी डोगरे आं ते मिगी लगदा कि डोगरा होना साढ़े आस्तै स्वाभिमान दी गल्ल ऐ बड़े गौर्व दी गल्ल ऐ और जियां में पैह्लें बी आक्खेआ कि अपनी जेह्ड़ी जनम भू ऐ ओह् सारें गी बड़ी प्यारी होंदी ऐ बड़ी प्यारी लगदी ऐ आखदे बी हैन ना संस्कृत च इक्क लोकोक्ति ऐ कि जननी जन्मभूमिच्श्र स्वर्गादपि गरीयसी ते थुआढ़ी तुसें गी अगर परमात्मा आक्खै कोई आक्खै कि तुसें अस तू अपनी जन्मभूमि छुड़ी दे तुगी अस सुर्ग दिन्ने आं ते उसी असें ओह्दे उस आफर गी ठुकराई देना चाहिदा कि असें अपनी जनम भू अच्छी ऐ सुर्ग कोला तो इ'यां गै जन्म जन्म जेह्ड़ी साढ़ी मात्तरी भाशा ऐ डोगरी साढ़ी मात्तरी भाशा अस डोगरे ते साढ़ी मात्तरी भाशा डोगरी ऐ असें गी डोगरी उप्पर बी गौह् ऐ असें ई डोगरी बोलना बी बड़ा अच्छा लगदा और डोगरी दे बाद्धे बकास आस्तै बी अस कम्म करने आं ते गल्ल अस करै नेआं कि डोगरा होने दी ते डोगरा होना साढ़े आस्तै बड़ी गै गौह् दी गल्ल ऐ कि डोगरे लोक जेह्ड़े न ओह् ब्हादर न निडर न इक बारी अगर कोई अपनी जबान जेह्ड़ी देई दिंदे न भी उस जबान कोला मुक्करदे निं हैन तुसें ई ओह् गीत बी चेत्ता होना पद्मा सचदेव हुंदा मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे गल्ल नेईं स्हारदे बोल नेईं हारदे दिंदे न जवाब तोल्ली तोल्ली ते अस डोगरे आं जेह्ड़ी इक बारी अस गल्ल करी लैन्ने आं ओह् पत्थर दी लीकर होई जंदी ऐ मतलब जियां पत्थरै उप्पर लीकर खिच्चना मुश्कल होंदा ऐ अगर जेल्लै इक बारी लीकर पत्थर पर खच्चोई जंदी उसी मसाह्ना् जेह्ड़ा बड़ा मुश्कल होंदा इ'यां गै अस डोगरे आं अस जेह्ड़ी गल्ल इक बारी करी लैन्ने भी उत्थूं पिच्छे निं हटदे अस अपनी जबान कोला पिच्छें निं हटदे अस अपने कर्तब्ब कोला पिच्छें निं हटदे अस अपनी वीरता कोला पिच्छें निं हटदे ते डोगरें आस्तै एह् बड़ी गै गौह् आह्ली गल्ल ऐ और खासतौर उप्पर साढ़े अपने इलाके च अस दिक्खने आं कि बड़े बड़े ब्हादर सूरमें होए न और इन्ने इन्ने अच्छे विद्वान होए न साढ़ै इत्थै डोगरे लोक जेह्ड़े विद्वान बी होए न ब्हादर बी होए न सूरमें बी होए न ते उं'दे वंशज आं अस उं'दे वंशज होना साढ़े आस्तै बड़ी गौह् दी गल्ल ऐ अस गौह् मसूस करने आं ते इक डोगरा खेत्तर दा बसनीक होना पूरी दुनिया च असें अपने नांऽ कमाए दे न डोगरें और साढ़े इत्थूं दा जेह्ड़े साढ़े लोक न उ'नें बाह्रलें मुल्खें च जाइयै बी नांऽ कमाया तुसें पता होना कि अंग्रेजें दे टाइम च साढ़ी जेह्ड़ी डोगरा रैजीमैंट ही ओह् जापान तक्कर इंगलैंड तक्कर जाइयै उ'नें लोकें कन्नै लड़ाई कीती और अज्ज बी उं'दी ब्हादरी दे किस्से जेह्ड़े न ओह् असें गी क्हानियें च कताबें च कुतै ना कुतै जवानी बी मिलदे न और अस डोगरें दे इतिहास दी गल्ल करचै डोगरें दा इतिहास जेह्ड़ा ओह् बी बड़ा गौह् भरोचा रेहा ऐ डोगरें दा साहित्त जेह्ड़ा ऐ ओह् बी बड़ा अच्छा रेहा अस डोगरी साहित्त दी गल्ल करचै डोगरे जेह्ड़े खोआन न उं'दी गल्ल करचै उं'दे मुहावरे दी गल्ल करचै तां ऐसे ऐसे खोआन न ऐसे ऐसे मुहावरे साढ़े लोकें घड़े दे न जिं'दा असर जिं'दा अफैक्ट अज्ज बी उन्ना गै मता ऐ जिन्ना जिस टाइम च ओह् घड़े गे हे ते असें गी डोगरा होने उप्पर बड़ा गौह् ऐ